ٹیکنالوجی کے بچوں پر کئی نقصان دہ اثرات ہیں جیسے وقت کا ضائع ہونا سوشل اسکلس کا کھونا مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کا کھونا اور جو ہے اکیلے رہنا اور ذہنی تناؤ ہو جانا جس کی وجہ سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال جو ہے روکا جائے بچوں کو جو ہے سوشل اکٹوٹیز میں لگایا جائے انہیں ایک باہر کی دنیا سے اکسپیرئنس دیا جائے جس کی وجہ سے ان کے اندر کمیونیکیشن اسکلس آئیں وہ لوگوں سے بات کرنے کا صحیح طور طریقے سیکھ پائیں وہ باہر کی دنیا کو سمجھ پائیں تاکہ انہیں ہر کام کرنے میں آسانی ہو انہیں ایک تجربہ حاصل ہو جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح جی سکیں اور ان میں ان میں سوچنے اور سمجھنے کی اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ ایک صحیح اور غلط راستہ کو آسانی سے چن سکیں